हमारे टाइम में सी डी और रिकॉर्ड इन इनका चलन था और सी डी खरीदने में उसमें क्या था कि जितने गाने हैं उतने ही सुनने को मिलते थे और जो पिक्चर की सी डी लाते थे वो एक ही पिक्चर देख पाते थे आज मोबाइल में कितनी भी पिक्चर देख लो गाने डाउन करवा लो भले ही कितने भी हो जाएँ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और सी डी खरीदने या आनलाइन संगीत डाउन करने में यही अंतर है कि सी डी में सीमित सीमित मनोरंजन होता था अगर उसमें बीस गाने हैं तो बीस ही सुन सकते हैं और डाउनलोड कराने में बहुत सारे गाने अपन करवा सकते हैं मोबाइल में जितना भी चाहें उतना पिक्चर सी गाने वगैरह सीरियल शब्द घर बैठे अपन देख सकते हैं और सी डी के लिए सी डी प्लेयर चहिए मोबाइल में सब चीज मिल जाती है अपने को एक ही काम मतलब एक ही तरह की चीज मिलने से बड़ी सुविधा है और सी डी के लिए सी डी प्लेयर की जरूरत थी और मोबाइल में सब तरह की चीजें बिना उसके किसी भी चीज के मिल जाती है और आगे ये सुविधा और बढ़ने वाली है कंप्यूटर का युग है कंप्यूटर में भी बच्चे डाउन करते रहते हैं पिक्चर देखना गाना सुनना कोई धार्मिक आयोजन अपने को करना है तो वो डाउन कर लेते हैं किसी भी समस्या का हल ढूँढना होता है तो मोबाइल में मिल जाता है और